नमस्ते मैम हमें हमें पेन और पंचिंग मसीन और पेच चहिएगा आहाँ तो यह सब कितने में आ जाएगा ऐसा है कि जैसे दादी मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है इंटर तो यह सब चीज़ों की ज़रूरत है तो मुझे दो दो पीस चाहिए हाँ तो मत

अच्छा अच्छा तो मतलब यह जो है कि टेप दस वाला दे दीजिए और पंचिंग मसीन जो है कि जो आंको का जो प्राईज़ दे दिती वह पंचिंग मसीन दे दीजिए और दस वाला पेन दे दीजिए ठीक है मैम और कह रहे हैं कि आपके यहाँ अच्छा क्वालटी का बुक भी है ना तो हमें वह दो चार तो बुक भी चाहिए हाँ ठीक है और किताब विताब जो है जनरल नोलेज भी है आप के यहाँ इस्टोर में तो ठीक है वह एक यह इंग्लिस का दे दीजिए बुक इंटर का और एक विज्ञान का दे दीजिए और यह सब कितने में आएगा हाँ वह ठीक है वो सब मतलब कितने तक आ जाएगा पैसा सौ सौ तक और जैसे मुझे वह चाहिए वह अपने ड्राइंग बॉक्स भी लेना है तो ड्राइंग बॉक्स कितने तक आएगा बीस रुपया का अच्छा तो दो ड्राइंग बॉक्स भी हमको चाहिए हाँ और इसमें हमको मानिए पेंसिल हो गया और यह पेंच हो गया पंच मसीन हो गया बुक हो गया काफ़ी हो गया और यह चलिए ठीक है यह सब चीज़ें कितने में आएगा जोड़ दीजिए पूरा हमको बता दिजी अच्छ छः सौ बीस में चलिए ठीक है छः सौ बीस ठीक है नमस्ते दीदी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद